जोंनि ओनसोलाव गेलेनायनि असुबिदा जायो मानि कारनाव गेलेनाया जोंनि बेयाव बांसिनानो प्लेटफर्म बा बेटमिन्टन बायदि माखासे गेलेनायनि सुबिदा गैया बे सुबिदाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार मोनसे जेंना जोंनि ओनसोलाव गेलेग्रा सुबुंफोरा बांसिनानो गेलेनायाव खायसेया गोसो होया आरो खायसेया गोसो होदों नाथाय गेलेनाया मानसिनि थाखाय मोनसे गोनांथार गेलेयोब्ला मानसिया गावनि लामाखौ गोबां नायनानै दावगानो हायो जोंनि ओनसोलाव बायदिनिफ्राय जेंना थाखा फैसानिफ्राय जेंना बाहेराव गेलेनो थाहैनाय लोगो लोगो फैसा थाखानिफ्राय मोनसे जेंना गेलेनाया जोंनि ओनसोलाव गेलेग्रा सुबुंफोरा बांसिनानो खम जोंनि भकतपारा हालामनि ओनसोलाव गेलेनाया सिक्सटि पार्सेन्टानो सिक्सटि जौखोन्दो मानसिफोरानो गेलेयो आरो ब्रैजि जौखोन्दोआनो गेलेनायफोरा खम आरो जोंनि ओनसोलाव गेलेनो गुबुन जायगायाव गेलेनो थांनाय लोगो लोगोनो फैसा थाखानि जेंना

गोबां असुबिदा जायो बेफोरबायदिनो सोरबाया गेले एसे गेलेनो थांब्ला सोरबाया एसे बोसोन होआ बा थुलुंगा होआ बेफोरबायदि गेलेनानै मा जानो मा मोननो बेफोरबायदिबो दं आरो जोंनि बे ओनसोलाव गेलेनायाव जोंनि मोगा मोगि जानांनाय गुबै जाहोनानो जाबाय मोजां खारनायनि बा बारनायनि मोजां फिल्ड राउण्ड गैया आरो जितुनिकि क्रिकेट बा फुटबल गेलेबाबो जोंना दुब्लि बारियाव बा गेलेनांगौ जायो सिजोननि उनाव सिजोन जेब्ला दैज्लां समाव दुब्लि बारियाव माइ गायो अब्ला जों फुटबलखौ बे समाव दुब्लि बारियाव गेलेनो हाया जेब्ला माइ हाखांगोन बा माइ गायनायखौ हाखांनायनि उनावसो जों जेब्ला नाराबारिया गैया जायो ओइ होम्बा बे समावसो जों फुटबलखौ गेलेनो हायो फुट बेनि उनावबो क्रिकेटखौ जोङो सम माब्लाबासो गेलेनो मोनो बेफोरबायदिनो बेबो फुटबलनि बायदिनो एके मानोना फुटबल गेले गेलेखांनायनि उनाव जोंबो बेबायदिनो जेरै जितुनिकि मा फुटबलखौ जेरै माइ हाखांनायनि उनाव गेलेनो मोनो बेफोरबायदिनो आरोबाव जों क्रिकेटखौ बेबायदिनो गेलेनांगौ जायो दा क्रिकेट बा हकिबो गेलेयो जों माब्लाबा माब्लाबा आरो बेटमिन्टनबो गेलेयो बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलाव जायगा गैयिनि थाखाय मोगा मोगि जानांनाय बेनि उनाव आरोबाव खारनाया जोङो फिल्ड मोजां मोनैनि थाखाय खारनो मोना आरो जों खारनाया लामायावसो खारनांगौ फिल्ड थायोब्ला मोजां जागौमोन नाथाय नाथाय फिल्ड गैयिनि थाखाय जों लामायावसो खारनांबाय थायो जोंनि गुबै मोगा मोगिया बेनो आरो जोंनि गाहाय माखासे जेंनाफोरा जाहैबाय जों गामिनिफ्राय बांसिन सेंग्राफोरानो गेलेनायाव गोसो दङ नाथाय बेफोरबायदि फिल्ड बा ग्राउण्ड बा प्लेटफर्म बायदिसिना गेलेनाय गैयिनि थाखाय सुबिदा गैयिनि थाखाय जोंनि गामिनि माखासे सेंग्रा बा जोलैफोरा फावसायनानै थानांगौ जायो बेफोरबायदिनि थाखाय जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदियानो मोगा मोगिया जोंनि ओनसोलाव आरोबाव गाहाइय गुबै थांखि दङ जे माखासे जोंनि गेलेनो हागौब्लाबो हागोनब्लाबो जोंनिफ्राय बाहेराव बा गोजानाव थांना थानाय थाहैनाय गेलेनाय खायसे माखासे प्लेयार दं बिसोरनिया जाबाय फैसा थाखानिफ्राय असुबिदा फैसा थाखानिफ्राय सुबिदा गैया बा माखासे गेलेनांगौखौ खरसा गावनि न'खरनिफ्राय बा न'निफ्राय खरसा दिहुनना हरनांगौब्ला माखासे न'निफ्राय माइ फाननाय बा माखासे हाजिरा मावनायखौ गावनि पकेटनिफ्राय दिहुननानै बाहेराव गेलेहोनो हरनांगौ बेफोरबायदि असुबिदा जोंनि माखासे गेलेनायनि असुबिदायानो जाहैबाय बेफोरबायदिनो फिल्ड ग्राउण्ड गैया मोजां खारनायनि फिल्ड ग्राउण्ड सासे मोजां ग्राउण्डआव फिल्ड ग्राउण्डआव खारनोब्ला मोजां फिल्ड ग्राउण्ड नांथारगोन बेनि उनावसो मोनसे आइडियाखौ मोनो फिल्डआव खारबाय थाबासो एबा लामायाव खारबाय थायोब्ला माने बांसिन ग्राउण्ड खेलायानो जाहैबाय फिल्ड ग्राउण्डआव जायो नालाय बेनिखायनो लामायाव खारबाय थायोब्ला बेफोरबायदि फिल्ड ग्राउण्ड लामायाव खारबाय थायोब्ला आइडियाखौ मोननो थाङा आरो जोंनि बे माखासे जितुनिकि फिल्डग्राउण्ड बे फिल्डग्राउण्डआव जों थानायमोनब्ला जोंनि माखासे गामिनि बा ओनसोलनि समाजनि सेंग्राफोरा बांसिनानो गेलेनायावनो दावगानो हागौमोन होननानै जों सानो आरो बेनि लोगोसे बेनि अनगायैबो माने जोंहा फैसा थाखानि बिरात प्रब्लेम जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदिनो मोगा मोगि जानांगौ जायो